जी हाँ मेरी कई पसंदीदा आर्टिस्ट और आर्ट मूमेंट हैं जिन्होंने मेरी आर्ट को प्रभावित किया है मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट मूवमेंट में महादेव शिव जी की मूर्ति है जिसको बनाने के लिए मैं पंजाब से महत्वपूर्ण रंगों को कलेक्शन किया था और उसने मुझे प्रभावित भी किया है मुझे ऐसी ही विभिन्न सांस्कृतिक और लोक देवी देवताओं की कलाकृतियाँ देखना और बनाना पसंद है क्योंकि लोग देवी देवताओं की कलाकृतियों में हमें हमारे विभिन्न क्षेत्र में होने वाले वर्तमान युग में और पिछला जो युग है उसमें अंतर करने वाली रैलियाँ सम्मिलित होती हैं और किस प्रकार हम हमारे भगवान के प्रति आस्था लगाए रखें इसका भी महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है हमें मुझे मेरी कलाकृतियों में महादेव शिव जी हनुमान जी भगवानों की मूर्तियों को बनाना ही मुझे सर्वाधिक पसंद रहा है और ऐसी कलाकृतियाँ देखना भी मुझे पसंद है मैं ज़्यादातर समय में रामायण की चलचित्रों का वर्णन करता हूँ चलचित्रों को ही देखता हूँ रामायण महाभारत जैसी कलाकृतियाँ ही देखना पसंद करता हूँ